साई असांखे हिकु नयो कैमरो खपे तव्हां असांखे कैमरो ॾेखारींदा कैमरो अहिड़ो हुजे त जेका फ़ोटो खिचो हू तमामु सुठो ॾिसण में अचे उन जी फ़ोटोग्राफी ॾाढी सुठी हुजे उन जा जेका लैंस हुजनि उहे बि सुठा हुजनि जेका असांखे ॾिसंदे ई वणी वञे उन जा पैसा बि ॿुधाईंदा कि घणे ईंदो सही भाव करे ॿुधाइजो त असां कैमरो वठी सघूं